میں ففٹین اگست کے لیے پروگرام ہے جوکہ میں کمپٹیشن میں حصہ لی ہوں میرے کالج میں میں نے حصہ لیا ہے کمپٹیشن میں اور میں ڈانس کی پریکٹیس کر رہی ہوں ففٹین اگست کے لیے میں اور میرے پارٹنرس ہے ٹین ممبرس ہے ہم لوگ اچھے سے پریکٹیسٹ کر رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے اور سونگ کا نام یہ دیش ہے ویر جوانوں کا یہ بہت اچھا سونگ ہے اور میں ڈریس بھی پرپیئر کر رہی ہوں ٹوٹلی ففٹین ڈیز سے میں اس کی پریکٹیس کر رہی ہوں بہت اچھا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کر رہی ہوں بہت اچھا ڈانس ہے اور ان پلیز میرے لیے دعا کر لیجیے میں بھی فسٹ آؤں گی اور اسٹیج بڑا اسٹیج ہے جو جس پر میں ڈانس کروں گی اور پرفارمینس میں ہوں گا اور اور پورے سارے پیرنٹس آئیں گے اور اسٹوڈینٹس آئیں گے دیکھنے کے لیے ڈانس اور بہت اچھے سے سے ہم ڈانس کریں گے اور مجھے بہت بہت ڈر لگ رہا ہے کہ میں کیسے ڈانس کروں گی بہت ہیبت ہو رہی ہے مجھے پلیز اور ان انکرجمنٹ ہو رہا میں اور میرے لیے دعا کیجیے